नै मा खालामदों नोंलाय अ नै माबायाव बे आमथिसुवायाव आमथिसुवाया माला मोनथाय जोंना आमथिसुवाया सुक्रुबाराव नामा मानि नों खोनादों नों खोनायाखै बे गामियाव आमथिसुवानि प्रग्राम खालामनो नागिरदों ना औ जोंना बे केसियार बाइद' सेक्रेटारि बाइद'मोनहा रायखांगासिनो ना खालामनो होननानै माने बिदिनो हिनजावफोरनि आरो जेन'बा जों बे मा हिनजावफोरनि जेन'बा मिउजिक चियार खाबादि औ दाथ' अखा हादोंहाय खाबादिखौ होगोन ना होला थाय मिउजिक चियारफोराथ' जेनेबा औ औ बिदिखौनो होनो होन्दोंमोन ओमफ्राय प्राइज होनायाबो माबा ओ साबुन माबा दाउदै बिदि निर्माफोर न'आव बाहाय जानाय आरखि बिदिखौ होनो नो खोनादोंसो माखासे माने सोरबा सोरबा फैसा गोनांफ्रा माबा होनोबो होन्दों जेनेबा सोरबा साबुन होनो सोरबा दाउदै होनो बिदि आवग्रिलायदों आरो आं होनोसै उमुख खौ होननानै ओमफ्राय बैयो सासे फरेस्टाव मावग्राया बेखौबो माबायाव होनो होन्दों होननानै रायज्लायगासिनो बिसोरो आं दासो खोनाबोदों जोंनि न' खाथिनिया बेखौ ओमफ्राय दा होयो ना होआ बे खेलायानो माथ' अखायाबो नागारथारासै नागारबालाय मोजां जागौमोन आरो गामिनि ज' बयबो मिलि फुरथि खालामनो मोनगौमोन ओरैनोबा हिनजावफ्रा न'आव खामानि मावबाय बायनानैनो फिसा फिसौ बेंबाय बायनानैनो जेरावबो थांनो मोना ओंखारनो मोना आर नोंहालाय गेलेया मानो औ औ मिउजिक चियारबो दं मिउजिक चियारआवथ' माबायो ना ज' ज' आराम गेलेनो

आंहाबो गेलेनो लुबैदों दे दे होमबालाय मिन्थि जोबायबालाय खबर लालायफिनदिनि दोनथनसै गुडनाइट